ट्रेन जी ॻाल्हि चई वञे त पोइ अॼु कल्ह हिकिड़ी ट्रेन जेका आहे हू जाम मशहूरु आहे ऐं उने जी स्पीड जी ॻाल्हि चई वञे त उहो बि ॾाढी तेज़ु आहे ट्रेन जो नालो आहे वंदे भारत वंदे भारत जेको हिंदुस्तान में अॼु कल्ह हली रही आहे ट्रेन ऐं मोदी सरकार जो हिकिड़ो ॾाढो ई सराहनीय कदम चयो ऐं चवायो वेंदो की जेको वंदे भारत ट्रेन आहे न अगरि तव्हां कॾहिं उने में वेठा आहियो उने में सफ़रु कयो आहे त जामु सुठी ॻाल्हि आहे अगरि ना वेठा आहियो त मां कुझु ॾींहं पहिरीं वियो हुअमि हिकिड़ो सफ़रु मां कयो हो हिते कानपुर जो ऐं कानपुर सां जॾहिं मां दिल्ली में आयुमि त इने ट्रेन में ई वेई करे आयुमि इहो जेका ट्र्रेन आहे उने में जेका विश्व जी कहिड़ी बि वॾी खां वॾी आराम ऐं सहूलियत वारी जेका बि आरामदायक तव्हां खे सेवा मिली थी सघे हू इने ट्रेन में तव्हां खे मिलंदी ॾिसो हाणे ई त चई था सघूं की सुम्हण जे लाइ त उते सीटूं कान आहिनि मतलबु स्लीपर क्लास में तव्हां सुम्ही त नथा सघो पर वेई करे जेकी सहूलियत वारी उते कुर्सी मिलंदी आहे न उने जी जेतिरी तारीफ़ कई वञे घटि आहे छो की ॾिसो छा आहे की अगरि असां ट्रेनुनि जी ॻाल्हि चऊं त उने में सीटूं आहिनि बर्थ आहिनि इंजन आहे ऐं उने जो सभिनी खां वॾी ॻाल्हि इहा थी वेंदी आहे की शोर जामु थी वेंदो आहे असां अंदरि विहंदा आहियूं त कुझु बि ॿुधण में न ईंदो आहे पहियुनि जी पटरियुनि जी इंजन जी एतिरी आवाज़ु थींदी आहे की माण्हू मानसिक तनाव सां घिरी वेंदो आहे पर वंदे भारत में अहिड़ी ॻाल्हि काने तव्हां हिकु दफ़े केवल हिकु दफ़े वेही करे ॾिसो उने में तव्हां खे समुझ में अची वेंदो की केतिरो शांति वातावरण उने जे अंदरि हूंदो आहे ऐं ॿी ॻाल्हि उने में तव्हां खे ख़बर आहे की तव्हां जे आसे पासे में जेका बि माण्हूं विहंदा आहिनि न उहे ॾाढा ई सुठा तव्हां खे ॾिसण में ऐं ॿुधण में बि चवाइण चवाइण में ईंदा छो की सभु उने जो जेको टिकट आहे हू जाम वधीक आहे ऐं जेका बि नोर्मल माण्हूं आहिनि हू उन में नथा विहनि हेसिताणी ऐं ॿी ॻाल्हि इहो बि आहे की उने में तव्हां खे पंहिंजी सीट ते वेठे विहारे माण्हूं ईंदा ऐं तव्हां खे खाधो सर्व कंदा तव्हां खे पाणी ॾींदा चांहियूं ॾींदा ऐं जीअं मां पहिरी चयो विश्व स्तरीय सेवा तव्हां खे इन ट्रेन में मिलंदी ऐं इहो हिकिड़ो सराहनीय क़दम बि आहे मोदी सरकार जो ऐं अचण वारे जेको वक़्त में मूंखे उमेदु आहे की वंदे भारत जी जेका बि ट्रेनूं आहिनि हू ज़रूरु निश्चित रूप सां वधंदियूं ऐं जेका हिदुस्तान जा असां जा साथी आहिनि जेका बि रहंदड़ असांजा जनसंख्या आहे उन्हनि सभिनीनि खे वंदे भारत ट्रेन जो फ़ाइदो ज़रूरु मिलंदो